हम लोग जब पहले छोटे थे तो ग्रीटिंग कार्ड हाथों से बनाते थे और उसको पेंटिंग करते थे बहुत मतलब अच्छा लगता था पहले हम लोग मतलब ज़्यादा पैसा वैसा नहीं था हम लोगों के माता पिता नहीं देते थे गरीब थे इसलिए पैसा नहीं मिलता था तो हम लोग खरीद नहीं पाते थे बाज़ार में महंगा महंगा बिकता था उस समय हम लोग के पास पैसा नहीं था इसलिए हम लोग खरीद नहीं पाते थे तो ग्रीटिंग कार्ड हाथों से बनाते थे वह जो पाँच रुपये के मिलता है ना ऊ क्या उसको बोलते हैं चार्ट पेपर उसी को खरीद कर लाते थे और उसी में पेंसिल से बनाते थे इसके बाद कलर करते थे कलर करके उसको काटते थे मोड़ते थे उसका वह जो कागज़ का लिफाफा बनाते थे ओ काटकर उसमें डालकर अपने दोस्तों को देते थे और मतलब बहुत अच्छा लगता था उसमें बहुत गरीबी थी और नहीं हो पा रहा था हो पा रहा था उसमें इसीलिए बनाते थे हम लोगों को सूटर भी बुनना अच्छा लगता था सूटर बुनते थे बड़ों के लिए सौ फंदे के बनाते थे छोटों के लिए चालीस पचास फंदे का बनाते थे जैसा मतलब आदमी हैं वह ही हिसाब से सूटर बनता था बुनाता था छोटे लोगों के लिए छोटे उसमें डिजाइन डालते थे उसमें कुरुस से भी मतलब बुनाता है सूटर कुरुस से भी बुनते थे और जो सलाई होता है उससे भी बुनते थे और जो पावदान होता है पावदान भी बनाते थे वह सिलाई से भी बनता था और कुरुस से भी बनता था और वह जो थाली पोस वगैरह हैं यह सब भी बनाते थे दुवारी पर का गेट बनाते थे यह सब बना बनाकर अपने घरों में लगते थे सितारा वीतारा लगाकर बनाते थे मोती लगाकर बनाते थे झूमर बनाते थे यह सब मतलब बहुत अच्छा लगता था उस समय बनाते थे अब तो सब रेडीमेड मिलता है अब कोई हाथ से बनाता नहीं है लेकिन हाथों की बनी हुई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है बहुत अच्छा होता है वैसा अब नहीं कोई बना पाता है मशीन द्वारा सब बनता है वही सब बाज़ार में बिकता है और अब पैसा भी मतलब पैसा खर्चा करके सब लोग खरीदते हैं अब कोई हाथों से बनाना नहीं चाहता है कोई वह करना नहीं चाहता है तो इसीलिए वह सबका मूल्य इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है पेंटिंग भी बहुत अच्छा मतलब हाथों से बनी हुई चीज़ का बहुत अच्छा वह होता है और मशीन द्वारा बनी हुई चीज़ का उतना कोई मोल नहीं होता है